अस पैह्ले रुट्टी चुल्लै उप्पर बनांदे हे साढ़ी मम्मी असें सारें लेइयै धारां जंदियां हां धारां लकड़ियां आह्नदियां हां फ्ही रुट्टी बनानी ते कन्नै बड़ा मुश्कल होंदा हा मम्मी सबेरे पंज बजे उट्ठदियां हां असें रुट्टी बनाइयै दिन्दियां हां चुल्लै उप्पर स्कूल भेजदियां हां फ्ही असें त्यार करदियां हां फ्ही असें गर्म पानी कर दिन्दियां हां चुल्लै उप्पर न्हौने आस्तै फ्ही असें साढ़े कपड़े बी धोने गर्म पानी करी करियै इन्ना मुश्कल होंदा हा मम्मी ने लकड़ियां लैने असें सारे जनें लेइयै जाना लकड़ियां लैने गी चुल्ल आस्तै फ्ही असें चुल्लै उप्पर किट्ठियां करनियां फ्ही मम्मी ने सबेरे उट्ठना जल्दी उट्ठियै लकड़ियें नै अग्ग बालनी इन्ना मुश्कल होंदा हा अग्ग निं जलदी ही रुट्टी बनानी सबेरे सबेरे सबेरे सबेरे बनांदियां हां फ्ही कदैं कदैं सब्जी बनांदियां हां सुक्की सब्जी बनाई देनी असें चुल्लै उप्पर टिफन पैक करने साढ़े स्कूलै भेजना असें गी फ्ही आइयै स्कूला र राइमा चौल बनांदियां हां कदैं दाल बनांदियां हां इन्ना मुश्कल होंदा हा दाल बोआलनी सबेरे सबेरे चाढ़ी ओड़नी ही ओस उ'नें दिनैं कुक्कर बी नेईं होंदे हे पतीले बिच्च दाल बोआलदे हे इन्ने दाल बोआलने किन्नियां लकड़ियां चाहिदियां होंदियां चुल्लै ते चुल्ले लकड़ियां दूर दूरा कट्ठियां करियै लेआनियां घर कट्ठे करियै ढेर लाने एह्डे एह्डे ढेर लाने इन्ना मुश्कल होंदा हा फ्ही असें केह् करदे हे सारे जनें जाना लकड़ियां लैने एह्डे एह्डे ढेर लाई ओड़ने लकड़ियें दे कट्ठे करी करी करी करी करी करियै सर्दियें दिनैं जलाने होंदे ठंड होंदी फ्ही सेकने होंदे असें ओह् लकड़ियां इन्ना मुश्कल होंदा हा अजकल्ल गैसां चली पेदियां दो मिंटें कम्म होई जंदा ऐ किश किश चली पेदा अजकल्ल कोई राड कन्नै गर्म पानी कर लैंदा कोई हीटर उप्पर करी लैंदा कोई गैस उप्पर करी लैंदा कोई जैदा जल्दी होऐ गैस उप्पर राजमाह् बोआली लैंदे दो मिंटें नै राजमाह् बनी जन्दे इ'यां चुल्ले उप्पर बोआलने होन ते तिन्न चार घैंटे लगदे तिन्न चार घैंटे लग्गी जान जिसलै ते फ्ही टाइम लगदा रुट्टी बनाने बी अजकल्ल अस दो मैंटें बनाई ओड़ने होन्ने हुन में सौह्रे घर आई ते साढ़े घर इं'दे चुल्हा हैनी हा ते चुल्हा डैडी होरैं साढ़ै दूरा लेआंदा कुतेआ अम्ब अम्बरसर दा दूआ चुल्हा लोहे आह्ला ओह्दे हून अस कदैं कदैं ओह्दे उप्पर दाल बोआली लैन्ने होन्ने लकड़ियां लेआनियै दाल बोआलने होन्ने जिसलै ते फ्ही हुन ओह्दे उप्पर कदैं कदैं अस पानी गर्म कर लैने होन्ने जैदातर कम्म अस गैस उप्पर करने होन्ने जि'यां सबेरे उट्ठे पंज बजे सबेरे पंज बजे उट्ठियै रुट्टी बनाई देनी अपने हस्बैंड गी ड्यूटी भेजना फ्ही उं'दे बाद च सारें रुट्टी बनाई देनी अपने बच्चें स्कूलै भेजने अस उं'दे आस्तै टिफन पैक करने किश पैक करने सब्जी बनान्ने ते फ्ही जल्दी होई जंदा कम्म गैस उप्पर

फ्ही हुन जि'यां असें भेजदे हे साढ़ी मम्मी उस टाइम बड़े मुश्कल होंदा हा उं'दे आस्तै उ'नें किश किश कम्म करना होंदा हा कुतै किश कम्म करना कुतै किश कम्म करना उं'दे आस्तै बड़ी मुश्कल ही उस टाइम असें स्कूल भेजने आस्तै हां हुन जि'यां दिक्खी लैओ साढ़े सौह्रे घर आई में इत्थै केह् ऐ मानसर मानसर झील ऐ जि'यां ते बड़ा अच्छे अच्छे व्यू दिक्खने लभदे इत्थै